سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بزرگ شہری یعنی سینئر سٹیزنس کے لیے ٹیکنالوجی ایک نیا اور کبھی کبھی کنفیوزنگ ایکسپریئنس ہو سکتا ہے ان کو اکثر بیسک چیزیں سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے جیسے اسمارٹ فون چلانا ایپ کا استعمال کرنا یا انٹرنیٹ پر سیکیورٹی کا خیال رکھنا یہ ان کے لیے ایک بڑی چیلنج ہوتی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی تیز طریقے سے بدل رہی ہے اور ہر نیا اپ ڈیٹ یا فیچر سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے دوسری چیلنج یہ ہے کہ کئی بار بزرگ شہری سائبر فراڈ یا اسکیم کے شکار ہو جاتے ہیں ان کو فشنگ میسیجز فیک کالس فراڈ لینٹ ویب سائٹس سے بچنا ہوتا ہے لیکن جب ٹیکنالوجی کی نالج لمیٹیڈ ہو تو وہ آسانی سے ان چیزوں کو جیل میں جال میں پھنس سکتے ہیں اس وجہ سے ان کو آن لائن سیفٹی اور پرائیویسی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تیسری چیلنج کمیونیکیشن کا ہوتا ہے کئی بزرگ شہری اپنی فیملی یا دوسروں سے دور ہوتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ویڈیو کالنگ یا سوشل میڈیا پلیٹفارم سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے اس سے وہ کبھی کبھی اکیلے محسوس کرتے ہیں جو ان کے مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے قابل عمل اور ٹیکنالوجی کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلا چیز جو ہے وہ ہے تعلیم اور پریکٹس سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بزرگ شہری کو ٹیکنالوجی کی بیسک ٹریننگ دی جائے فیملی ممبرس یا کمیونٹی سینٹرز میں ان کے لیے اسپیشل ورکشاپس ہونے چاہیے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسمارٹ فون چلانا ایپس استعمال کرنا اور انٹرنیٹ کی بیسک سمجھ حاصل کر سکیں سمپل ڈیوائسیز کا یوز کرنا آج کل مارکیٹ میں ایسے اسمارٹ فونس اور ٹیبلیٹس اویلیبل ہوتے ہیں جو بزرگ شہری کے لیے اسپیسفکلی ڈیزائن کیے گئے ہیں جس میں آئیکانس بڑے ہوتے ہیں اور نیویگیشن آسان ہوتا ہے ایسے ڈیوائسیز ان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں سیکیورٹی اویرنیس پھیلانی چاہیے دوسرا اسٹیپ ان کو آن لائن اسکیمس اور فراڈ سے بچنے کے طریقے سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے کسی اننون کال یا میسج پر پرسنل انفارمیشن شیئر نہ کرنا سسپیشیس لنکس پر کلک نہ کرنا اور اسٹرانگ پاس ورڈ یوز کرنا اور جو سب سے امپورٹینٹ ہوتا ہے وہ ہے فیملی سپورٹ بزرگ شحری کو فیملی کا پورا سپورٹ ملنا چاہیے ان کے ساتھ پیشینس سے ٹیکنالوجی سمجھنا ان کی پرابلمس کو سننا اور مدد کرنا ان کے لیے کانفیڈینس بڑھاتا ہے ریگولر انٹریکشن ہونا چاہیے ان کو انکرییج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں اور ریلیٹوس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے رابطہ بنائے رکھیں ویڈیو کالس میسجنگ ایپس اور سوشل میڈیا پر صرف طریقے سے اپنی سوشل لائف مینٹین کر سکتے ہیں اس کا ہم ایک ہی جو سمری ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بزرگ شہری کو ٹیکنالوجی کے چیلنجز کو سمجھنا اور ان کے لیے مدد اور آسان طریقہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے زندگی کو زیادہ آسان اور سیف بنا سکیں فیملی اور کمیونٹی پریوار اور ان کے جو گھر پریوار کے لوگ ہیں ان کا یہ رول بہت اہم ہے اس چیز میں جہاں وہ ان کا ساتھ دیں اور انہیں گائڈ کریں اور ان کی سیفٹی کا خیال رکھیں